अंजी मैम तुस डोगरी दी मैम बोल्ला ने ते मैम इत्थें डोगरी दा सलेब्स पैंडिंग हा ते असाईनमेंट मैम कदूं न ठीक ऐ मैम